हलो बोलिए अच्छा आप लोग को हम लोग की पूजा के बारे में जानकरी लेना है अच्छा तओ हम जनकारी देंगे हम लोग हिंदू धर्म से हैं और हम लोग हिंदू धर्म में चार पाँच जो पूजा होती हैं ना जो बहुत ही अच्छी होती बहुत ही मान्यता होती है जैसे कि मान लीजिए हाँ हम लोगोँ को देखिए जैसे दै चैती दुर्गा होता है आसिन दुर्गा पूजा होती है तो इस दो दुर्गा पूजा में हम लोग को बहुत ही मान्यता दिया जाता है हम लोग घर में भी कलशस्थापन करते हैं और मंदिर जो है वहाँ भी बड़ा मूर्ति बनती है एक सौ आठ कलशस्थापन होता है मेला भी लगता है हम लोग घर में भी कलशस्थापन करते हैं सुबह शाम पाठ पढ़ते हैं धूप अगरबत्ती दे देखाते हैं आरती गाते हैं और उसका चालीसा जो होता है वो भी पढ़ते हैं और पाठ भी पढ़ते हैँ दुर्गा सप्ती जो होती है वह पाठ भी पढ़ते हैं तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए पूजा से पूजा कर लेते हैं मान लीजिए तो ऐसे में क्या होता है कि हर घर में अलग अलग नियम तो नहीं होते हैं मगर अलग अलग थोड़ा उपासना का जो होती है ना विधि अलग अलग हो जाती है जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को है जो हम लोगों को मतलब एक टैम खाना खाते हैं सुबह भर दिन उपास करते हैं और शाम को शाम सब फलारी करते हैं और ऐसे में बहुत सारा है जो फल पर ही टिक जाता है कितना आदमी के महिला सब जो खाते हैं हाँ बिल्कुल हम ही हम ही जी हाँ जी हाँ बिल्कुल आइए हम आप लोगों का स्वागत करते हैं हम लोगों की छत्त पूजा होती है दीवाली होती है होली होती है हम लोग को तो ये सब पवनी के जो होते हैं ना बहुत ही मान्यता होती है बहुत ही अच्छी होती है है कि नहीं हाँ हाँ बिल्कुल छत्त में जो होता है खरना से उपास चालू हो जाता है खरना से एक दिन पहले नेहाय खाते हैं हम लोग अरबा अरबान माथा उथा धो के निहाते हैं अरबा अरबान को हम लोग खाते हैं उसमें तरुआ तरकारी भी खाते हैं दाल भात तरुआ और ओल की सब्ज़ी भी खाते हैं आ उसके बिहान हो के खरना पवनि होता है भर दिन उपास करते है साम को खीर और पूरी बनाते हैं और अपने गंगा मैया को क्या कहते हैं चढ़ाते हैं खरना माँ मैया को उसके बाद में वही पूरी खाते हैं और खा के फिर उपास में रह जाते हैं फिर उसके बिहान होके हो जाता है सँझका अरग सँझका अरघ को क्या होता है ये ढकिया में सजाने के लिए उसमें बनता है खोजरी ठकुआ और भूस्वा और ईंख स रहता है फल सब रहता है डाली सब सजा लेते हैं और माथे से बर का डाली में रख कर जाते है अपने घाट वहाँ पर छत्त को सजाते हैं और वहाँ पर भी गीत उत सब होता है भजन भाव सब होता है पूरा डाली को सजाते हैं बन्हियाँ से फिर पानी में जो खड़ी जो महिला होती है वो होता है फिर वही पर पूजा हो जाती है अर्ख दे देते हैं फिर वापस चले जाते है ले कर सजा के फिर सुबह हो कर एदम सूर्य उदय होने से पहले मतलब जाते हैं चार ही बजे जाते हैं फिर सुबह में ऐस ही पूरा सजा लेते हैं धुप अगरबत्ती सब दिखाते हैँ फिर उपवास जो करती है महिला वह पानी में जाते हैं फिर से अर्घ देते हैं और हाथ उठाते हैं तो हो जाता है सारी छत्त जी हाँ धन्यवाद